जय झूलेलाल दिशा किथे आहीं अछा तकलीफ़ु त न थियइ न ट्रेन में ट्रेन में रश हुई

अछा अछा पोइ कुझु खाधुइ

पोइ रिक्शा में ई वेंदीअं पंधु वेंदा अछा परियां आहे पासे में ई आहे पंज ॾह मिंट लॻंदा त चङी तरह खाई अचिजो पहिरियों दफ़ो वई आहीं उल्हासनगर में ॾाढो सुठो मिलंदो अथई खाधो खाइणु लाइ विया आहियो अछा घुमंदा कान घुमंदा अछा मुंहिंजे लाइ वठी अचु मुंहिजे लाइ बि वठी अचिजे हा छा पैक कंदी मिठाई ए वन खां सिङर जी मिठाई वठी अचिजे ज़रूरु

हा ॾाढी मस्तु ज़रूरु वठी अचिजे तूं बि खाई अचिजे वरी मूंखे चवंदीअ मूंखे खाराइ मां न खाराईंदीसांइ

सोयाबीन जी टिकी वठी अचिजे सुठी थींदी आहे उते जीअं सोयाबीन जी चाप जेको तू खाईंदे अछा जेको तूं वठी सघीं वठी अचिजे ज़रूरु हां हा हा जय झूलेलाल हा जय झूलेलाल जल्दी अचिजो